आङो जेब्ला ओइस एस आव फरायोमोन बे समाव आङो आंनि थाखाय मोनसे दोंसे मेथाइ लिरनानै दोन्दोंमोन आङो बेखौ उनाव आंनि वन खमफस खालामनानै रोजाबनो सान्दों बे गानखौ आङो मोजां तिउनजों एबा गारां जों रोजाबनायनि सिमां दङ बे गानखौ आरो बिनि लिरजानाय सोदोबफोरखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राइ आरो मेलेमनिफ्राइ साननानै लिरजानाय